میرا نام محمد طالب ہے میں گریجویشن کا ایک چھاتر ہوں اور میں پہلے ایڈن پبلک اسکول میں پڑھتا تھا تو مجھے میوزک کا بہت شوق تھا مجھے گانے گانے کا بہت شوق تھا تو میں گانا گایا کرتا تھا ایک بار میرے کلاس ٹیچر نے یہ بات میرے دوستوں سے سن لی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم ایک گانا گاؤ تو میں نے ان کو ایک گانا سنایا تو انہوں نے میرا گانا سن کر بہت اچھا لگا اور انہوں نے بہت تعریف کی تو بولے اب ہم ایک فنکشن رکھنے والے ہیں چھبیس جنوری پر جس پہ تم کو گانا گانا ہے اے میرے وطن کے لوگو تو میں نے سر سے کہا ٹھیک ہے سر میں گانا گاؤں گا چھبیس جنوری پہ تو سر نے ایک فنکشن رکھنے کے بعد میں نے چھبیس جنوری پہ گانا گایا وہ گانا سب کو اتنا اچھا لگا بہت اچھا لگا اس کی وجہ سے میری بہت تعریف بھی ہوئی تو وہاں سے میں نے شروعات کرنا شروع کر دیا اور میں چھوٹے چھوٹے پروگرام میں میں نے گانا گانا شروع کر دیا اس کے بعد میں نے گانا گانا شروع کر دیا تو ہلکے ہلکے میں گاتا رہا تو سب بولے کہ آپ بہت اچھا پردرشن کر رہے ہیں تو تبھی سے میں نے گانا گانا شروع کر دیا تھا